हिंग चोड अशें स्कूल आहाय तीं गोवमेंट स्कूल नाय सो रेर आसा फेमस स्कूल म्हणटा ते मेरिकल्स आनी बालकिनीर एक आसा आनी हिंगा गोवमेंट एक एक आसतोले आनी एक आसा तें पयस आसा सो मिरिकल्सां तितू डिजीटल आनी एर सगले सबजेक्ट एड जाले फॉर एग्जाम्पल एन एस के एफ तितू तुमकां डिफरंट सब्जेक्टटाय ट्युरिजम टिचीशींग आनी ब्युटिशन्स आनी कस कसले एपिल्स बीन सो आनी स्पोर्ट्सूय डे जाताय आनी कितें एक्टिविटीस आसताय तेंगे कम्पिटिशन्सूय एड जाताय सो आनी भायर कितें कंपिटिशन बीन कितें सिमिंगाक बीन वयता जाल्यार तिंगाय पार्टिसिपेट जाताय ते स्टेट लेवल आनी खंयच्याय लेवल्सां बीन आनी लायक सेटिसफाय आसा तिंगा ओके लायक पूण हांव प्रिफर करता सिटीसां वचपाचें कित्याक आमकां तिंगे मोर ऑफ नॉलेज मेळटली आनी कितें कम्पिटिशन मेळटलें कित्या इंग एरिया चोड ए तितले कंपिटिशन्स आसनाय पूण ते एरया आमकां कितें नॉलेज कम्पिटिशन चोड मेयटाय आनी लायक कितें शिकपाकूय मेळटा आनी तेंगे कितें एडवानस टॅक्नोलॉजी तेंय मेळटा आमकां कितें घेवपाक आनी